जोंनि जायगायाव बांसिन फाथो आबादखौनो बांसिन फोयो फाथो आबादखौनो बयबो फोयो बिनिफ्राय बांसिन रां खामायनो हायो बांसिनानै फाथो आबाद मावनानै रां आरजियो गोबांआनो फाथो आबाद मावनानै रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो फाथोखौनो फाथोखौ जों गिबियाव फोनानै जेला रायो अब्ला दाननानै दैयाव सोमनांगौ आरो जेला सोमनानै फाथोआ मोनो अब्ला सुनानै फोराननांगौ फोराननायनिफ्राय जेब्ला रानो अब्ला बाजाराव लाङो बिनिफ्राय फान फानो बिनिफ्राय गोबां रां खामायनो हायो बयबो फाथो आबाद मावनानै रां खामायो बिनिफ्राय नखर संसार सालायो